दुर्गा आर पूजामे मूर्ति जैसे बनय छै तऽ पहिले पुआर या पुआर होइ छै ओकरा बान्हिके बनायल जाइ छै अथी करिके ओकरबाद मिट्टी लगओल जाइ छै मिट्टी सुखय छै ओकरबादमे चूना ह्वाइट सीमेन्टसँ चुनारथल जाइ छै ओकर बाद कलर करल जाइ छै हर ओकर साड़ी जेना जैसे भगवान दुर्गा जी होलखिन हुनका साड़ी पहनायल जाइ छै लक्ष्मीजीके गणेश जीके धोती आओर लुङ्गी गमछी देल जाइ छै पहनायल जाइ छै इएह सब करल जाइ छै हुनका पर आओर भेलय ईसब बात आओर जैसे यज्ञ भेलय यज्ञमे तऽ हुनका एक सओ आठ मूर्ति बनबयके रहय छै यज्ञ भेलय तऽ एक सओ आठ मूर्ति बनय छै गणेश जी लक्ष्मी जी कार्तिक जी हर हर प्रकारके मूर्ति बनय छै हन बहुत जादा मूर्ति बनय छै आोर मूर्ति अइसे कुम्हार मूर्तिकारक तऽ मूर्ति ही बनेतय ने वैसे मूर्ति बड़ी सुन्दर बनबय छै इतना सुन्दर बनाय दै छै कि देखिते लगतय रहि जइए हम उतना सुन्दर मूर्ति बनाय दै छै जैसे गणेश जीके मूर्ति इतना सुन्दर बनाय दै छै कि हुनका देखते रहि जइए दुर्गा जीके मूर्ति दुर्गा जीके मूर्ति इतना सुन्दर बनाय दै छै कि इतना सुन्दर मूँह मूँह बनाय दै छै इतना सुन्दर कि किछु कोइ वर्णन नहि करि सकय छै उतना सुन्दर नहि ओकरो कोइ हुनका तारीफ करि सकय छै उतना सुन्दर कुम्हार मूर्ति बनाय दै छै गणेश जी लक्ष्मी जी कार्तिक जी सरस्वती जी रा रावण रावणके भी बहुत सुन्दर मूर्ति बनाय दै छै जैसन रावण रहय छै वैसन बनाय दै छै आओर रावणके ओनाहिते भस्मासुर बहुत जादा आओर काली पूजामे काली जीके मूर्ति बनाय दै छै का काली जीके पूजामे होइ छै जैसे पुआर लै छै पहिले पुआरके बान्हि दै छै ओकर बाद मिट्टी लगाय छै ह्वाइट सीमेन्ट करि दै छै ह्वाइट सीमेन्ट करिके ओकरबाद सुखय छै किछु दिन एक दू महीनाके बाद ओकरबाद वएह करि दै छै फिर सुखायके बनाय दै छै फिर सब हर कलरके जहाँ फेस कलर होइ छै फेस कलर दै छै जहाँ जे कलर रहय छै उ कलर दै छै ई करिके तब ओकरबाद सुखि साखिके सम्पन्न होइ छथिन मूर्ति बनिके ओकर मूर्ति बनि जाइ छथिन तब उ अथी करय छथिन तब हुनका पूजा करल जाइ छै हुनका पूजा इतना अच्छा भावसँ करल जाइ छै जे इतना भावसँ करल जाइ छै हुनकर एकदम प्राण प्रतिष्ठा मूर्तिमे पड़ि जाइ छै मूर्तिके अगर देख लेबहु लगय छथिन ओइमे प्राण हुनकर एकदम सचमे प्राण प्रतिष्ठा पड़ल छै इतना सुन्दर मूर्ति रहय छै आओर हुनकर पूजा तऽ इतना धूमधामसँ होइ छै इतना धूमधामसँ होइ छै किछु कहयके नहि बनय छै ई वर्णन नहि हुनकर होइ सकय छै जैसे गणेश पूजामे गणेश जीके बनय छन्हि मूर्ति गणेश पूजामे गणेश जीके मूर्ति अइसे ही उसी प्रकारसँ बनय छै जेना पुआरमे बान्हि लै छै पुआर बान्हिके मिट्टी लगाइके

आओर कहीँ यज्ञ भेलय यज्ञमे भी एक सओ आठ मूर्ति बनओल जाइ छै ई मूर्तिकारक ही इतना इतना भगवान ओकरा पास कला दऽ देलखिन कि हुनकर हुनकर फेस एकदम सेम टू सेम बनाय दै छै इतना ओकरा हाथमे यश रहय छै बनाय दै छै हमलोग नहि बना सकय छियै कुम्हार मूर्तिकारक जे छै फेस टू फेस बना दै छै हमर तोहर फेस भी उतारि देतय ओइपर एहि लए धार्मिक देवताके तऽ आओर अच्छासँ बनाय दै छै बनाय दै छै मूर्ति जैसे यज्ञ भेलय दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा जैसे सरस्वती पूजा अभी तुरत तनि दूर होइ छै एक आध दू महीना गेलय हइ सरस्वती पूजा तखैन सरस्वती पूजाके सरस्वती जी इतना सुन्दर मूर्ति बनबय छै इतना सुन्दर बनबय छै किछु कहयके नहि बनय छै उतना सुन्दर जे छै सरस्वती जीके मूर्ति बना तब गणेश जीके मूर्ति तऽ इतना सुन्दर बना दै छै यज्ञ होइ छै फिर क्रि कृष्ण जन्माष्टमी होइ छै कृष्ण जन्माष्टमीके एकदम इतना छोटा से छोटा बड़ा सँ बड़ा कृष्ण जीके बनय छै कृष्ण जीके राधा जीके सुद कृष्णके तऽ कृष्ण जीके तऽ इतना सुन्दर मूर्ति बनबय छै कृष्ण जी यशोदा मैयाके साथ कितनाके साथ ओ बनाय दै छै हुनका ओ पेड़पर रहय छथिन तऽ ओ मूर्ति बनाय दै छै गंगाजीमे अथी करय छथिन से माखन चोराके खाय छथिन से मूर्ति बनि जाइ छै बहुत किछु हुनका बनाय दै छन्हि यशोदा मैया मारि रहल छथिन सेहो मूर्ति बनाय दै छै बहुत कुछ कैर लै छथिन आ मूर्तिकारकके तऽ कामे भेलय मूर्ति बनेनाइ हमे सभ हिन्दू अरके तऽ मूर्ति हिन्दू अरके तऽ मूर्तियेके बनय छै हिन्दू अर एकदम भगवानकेँ भक्तिमे लीन रहय छी नींदमे एकदम भक्तिके पीछे ने कोइ अथी नहि रहय छै भक्ति बहुत अच्छासँ करय छै हमसभ हिन्दू छियै हिन्दू करय छै आओर पूजा पाठ हर हमेशा करय छी आओर हिन्दूके धर्म ई भेलय मूर्तिकारक तऽ मूर्ति बनबय छै हँ ओ मूर्ति बनबय छै हम हुनका ध्यान करय छियै हम हुनकर पूजा करय छियै हम हुनकर पाठ करय छियै हुनकर जे छै जन्माष्टमी भेलय हुनकर पूजा करय छियै पाठ करय छियै नवरात्रा होलय नवरात्रामे हुनकर पाठ करय छियै पूजा करय छियै जे काम रहय छै से काम करय छियै हर हमेशा हुनकर ध्यान लगेने रहय छियै हर घड़ी हुनकर ध्यान लगबय छियै हर घड़ी आओर भगवानकेँ ध्यान लगेलासँ कोइ घाटा नहि होइ छै ई जहाँ तक नफे होइ छै घाटा कहीँ नहि छै भगवानकेँ ध्यान लगेलासँ कोइ कोन